सारि जानाय गथ'फोर साखोन सिखोन बार हावायाव थानाय आरो मैला थासारिनि थाखाय लोमजायैखौ थि खालामनायनि राहाफोरा गथ'फोरखौ जोनोम जानायनि उनावहाय जोङो गुरै जिजोंहाय गथ'फोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानांगोन एबा गथ'फोरखौ गुरै जि एबा बिसिनायाव जोङो फुथुनांगोन गोजां बोथोरावहाय गथ'फोरा थाब थाबैनो फेसाब जाबाय थायो दा बिमा बिफाफोरा जोङो बे गथ'खौ थाब थाब फेसाब जाबाय थानाय गथ'फोरखौ जोङो एसे थाब थाबैनो नोजोर होनो गोनां जायो मानोना बे गिसि जियावहाय गथ'खौ जोङो फुथुबाय थायोब्ला बे गथ'आ बेमार जानो हागौ दा बेखायनो जोङो बे गथ'खौ गिसि जिनिफ्राय गोदानै जोङो गोदान जि जोङो बाहायनो गोनां जायो आरो लोगोसे गोजां बोथोरावहाय बे गथ'साफोरखौ जोङो मोजां गुदुं जिजोंहाय जोङो गुदुं जिजोंहाय फिननानै दोननांगौ नङाब्ला गथ'फोरा गुसु जायोब्ला बिनिफ्रायनो गुजुनाय गगा मोननाय बे थासारिया जायोब्ला गथ'फ्रा लोमजानाय थासारियाव फैयो आरो जोङो गथ'फोरखौहाय गरम बोथोरावहाय जोङो मोजां मुसेरि एबा थामफैनि जिथुनिखि जोङो नेट बुङो बेखौ जोङो गथ'फोरखौ बाहायनो गोनां जायो थुखैनाय समावहाय गथ'फोरखौ जोङो एसे दुंबुर दैजों जियाव फिनानै एबा बे जिखौ दैयाव सोमनानै दैयाव सोमनानै सेबनानै जोङो बे गथ'फोरखौहाय जोङो थुखैनो हायो दा बेवहायो गथ'फोरा जि दै गुसु दैजोंहाय गथ'फोरखौ थुखैयोब्ला गथ'फोरा बेमार जायो बेखायनो गथ'फोरखौ जोङो बेमारनिफ्राय रैखा खालामनोब्ला गासि दायथ'फोराहाय जोंनि बिमा बिफानि सायावहाय गोग्लैयो दा बे गथ'फोरखौहाय लोमजा साजानिफ्राय बारग' होनो थाखाय जोङो बिमा बिफाफोरा मोजां जोथोन लानो गोनां जायो आरो गरम बोथोरावहाय गथ'फोरखौहाय जोङो फांखायाव दोनबाय थायोब्ला गथ'फोरा बे बेमारावहाय बा गथ'फोरा नोरजिया जानो हागौ बेखायनो फांखाफोर बाहायनायखौ बा जों बिमा बिफाफोराहाय एसेब्लाबो खम खालामनाया मोजां नङाब्ला गथ'फोरखौहाय गोबां बिबांनि फांखा एबा बार होयोब्ला बे गथ'फोराहाय बेमाराव गोग्लैसोनो हागौ दा बेखायनो गथ'फोरखौ जोङो गासैबो बिथिङावहाय बिमा बिफाया दायथ' लानानै मोजां नोजोर लाखिनानै गथ'फोरखौ जोङो नोजोर होयोब्ला बे गथ'साफोरखौ जोङो बेमार आजारनिफ्राय जानगाराव दोननो हायो आरो गथ'फोरा माबा मोनसे उसुबिदा जायोब्ला जोङो देहा फाहागिरिफोरनो दिन्थिहैनो गोनां जायो जुदि गथ'आ माबाफोर लोरबां जादोंब्लाबो जोङो बे गथ'साखौ ड'क्टरफोरनावहाय दिन्थिहैनानै जोङो लानाया मोजां बेखायनो जोंनि गासिबो बिथिङावहाय जोङो गावगाबागाव बिमा बिफाफोरा गथ'खौ जोङो बोरै लोजायै खालामनो हायो बेखौ दायथ'आ जों गासैबो बिमा बिफानाव बिबाना गोग्लैयो